हांव बारदेस तालुकांतल्या म्हापशां शहरान रावतां शहरान रावल्या करणान आमची लाय्ट चड शी अशी वचना आमकां फक्त विजेचो प्रोबलम पावसाळ्यान येता मे म्हयन्यान जेन्ना इलॅकट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले सगळे खांबे रिपेर करता वायरी सारक्यो आसा कांय ना हेची चाचणी करता आनी जेन्ना खळयो साफ करता तेन्ना आमच्या घरान स ते सात वरां लाय्ट आसना पूण हेच्या बाप हेच्या बाबतीन आमकां पयलींच कळयलेलें आसता मुख्य म्हणजे आमकां सगळ्याकून चड त्रास जाता पावसाळ्यान पावसाळ्यान वादळ वादळ जावन झाडां पडटा झाडां पडल्या कारणान इलेकट्रिसिटी पॉला वय इलेकट्रिसिटी पॉला वयली व्हायरी तुट्टा व्हायरी तुटून इलेकट्रिसिटी इलेकट्रिसिटी डिपार्टमेंन्ट वाल्याक रोखडेच तेचें कांम करपा गावना एक तर पावस पडटा हेच्या खातीर आनी दुसरें तेंचे कडेन टाय्मूय आसना आमी स्टुडणट्स आसल्या कारणान आमची मे म्हयन्यान पावसाळ्यान आमची एगजामी चालू जाता गरमी जाल्लेल्या कारणान आमच्या परिक्षेचो अभ्यास सुद्दां सारक्या प्रमाणान जायना खूब एसायनमेणट्स आसता एसायनमेणट्सा खातीर आमकां वायफाय लागता जेतून आमी गुगला वयरसून सगळ्या टोपिकांचेर शोद घेवू शकता पावसाळ्यांन लाय्ट नासलेल्या कारणान आमचो वायफाय बंद पडटा आनी आमकां अभ्यासूय करपाक गावना सगळ्या घरान आमी वाड्यार काळोख जाल्ल्या कारणान आमच्या स्टुडणट्साचेर हेजो सगळ्याकून चड परिणाम जाता